हा बिल्कुलु सिलाईअ में मुंहिंजी ॾाढी रुची आहे मां पाण हिकु सिलाई सिखंदड़ु आहियां हिकु दफ़ो असांजे फैमिलीअ में हिकु प्रोग्राम हुओ मुंहिंजे सौटु जी शादी हुई हुनजे फंक्शन में हिकु ड्रैस कोड रखियो वियो हुओ उहा ड्रैस सिबाइण लाइ मूं टेलर खे ॾिनमि पर उहा ड्रैस मूंखे टाइम ते कोन मिली जंहिंजो ॾाढो अफ़सोसु थियो मूंखे ईअं अफ़सोसु थिअण खां पोइ मां इहो फ़ैसलो कयो त अॼु खां मां सिलाई सिखंदमि ऐं पाण कपिड़ा सिबंदमि ईअं करण सां मुंहिंजी सिलाई जे ख़र्च जी बि बचति थींदी ऐं गॾोगॾु मां सिलाई करे पंहिंजो जेब ख़र्च बि कढंदी आहियां ईअं करण सां घर में बि रोकड़ जी मदद थी वेंदी आहे मां जिते सिलाई सिखंदी आहियां उते मूंखा पोइ सिखंदड़ु ॿार बि आहिनि हुननि खे अगरि कोई तकलीफ़ थींदी आहे त मां हुननि खे बि सेखारण में मदद कंदी आहियां

सिलाईअ में पहिरियों त माप वठबी आहे पोइ उहे कपिड़ा ड्रॉ कॿा आहिनि जेका माप वठबी आहे उहो कपिड़े ते ड्रॉ करे कटिंग कॿी आहे ऐं आख़िर में उनखे सिबॿो आहे सिबी करे सॼी ड्रैस तयारु कॿी आहे मुंहिंजी ईअ सिलाईअ जी रुची मूंखे ॾाढो साथ ॾिनो मां जाम ख़ुशि आहियां सिलाई करण मां ऐं इएं ई ॾाढियूं नंढियूं नंढियूं टिप्स हूंदियूं आहिनि जीअं त असांखे असांजी सिलाईअ वारी टीचर सेखारियो भई कीअं कटिंग कॿी आहे कीअं माप वठिॿी आहे हर ॻाल्हि में नंढियूं नंढियूं टिप्स ॾिनियूं जंहिंमां असां अॻियां वधी सघूं ऐं उहे टिप्स असां ॿिए खे बि ॿुधाए सघूं इहा ॾाढी हिकु सुठी आर्ट आहे ॾाढो सुठो ज़रियो आहे पैसा कमाइण जो बि ऐं ॿिए खे मदद करण जो बि